गाँव के लोगों को को अपना वज़न कम करने के लिए बहुत से तरीक़े अपनाते हैं जैसे कि वो सुबह सुबह रनिंग में जाते हैं पर सुबह उसके बाद खाली पेट गर्म पानी निम्बू गर्म अति गर्म पानी में निम्बू डाल कर पीते हैं उसके बाद मा मसाला तेल का इस्तेमाल कम करते हैं खाने पीने में आलू का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ऐसे वर्क ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनके उनका शरीर से पसीना निकल जिससे कि होता है क्योंकि उनका वज़न जो है घटने घटने लगता है और घटाने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्ससासाइज़ कीजिए एक्ससासाइज़ एक्सासाइज़ में सुबह सुबह रनिंग में जाइए दौड़िए पुशअप मारिए उठक बैठक कीजिए और अपना हाथ खिचिए वह सब यह सब वाला भी आता है आता है तो इससे कीजिए इससे गाँव गाँव के इलाक़ों में तो बहुत बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि आराम शरीर को भी शरीर से वज़न तुरंत कम हो सके शरीर से वज़न कम करने के लिए गाँव में कई कई तरह की दवाइयाँ भी लोग खाते हैं जो कि ग़लत है ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है शरीर को शरीर का वज़न कम करने के लिए आपको खाने पीने में थोड़ा सहयोग करना चाहिए उसमें जो है अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे कि आपका वज़न बढ़े वहीं से वज़न बढ़े उसके बाद मसाले तेल इस्तेमाल मत उतना कीजिए लेकिन उतना मत कीजिए की कीजिए यही यही सब आपको ध्यान देना ध्यान देना रहता है आपको अगर गाँव गाँव के इलाक़ों में देखिएगा या तो लोग इतना मेहनत ही करते हैं खेती में खेती में हो या कहीं और हो उतना मेहनत करते हैं कि उनका शरीर एक अलग ही ढाँचे में बना हुआ रहता है जिससे उनको कोई दिक़्क़त नहीं होती है उनका शरीर फिट एंड फाइन रहता है वह किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं वह अपने